ہمارے یہاں سنڈے مارکیٹ ہے جہاں پر میں پہلے سبزیاں لینے جاتا تھا تو کافی سستی سبزی ملتی تھی اور کافی اچھی ملتی تھی تازی سبزی جو کی اب میں سبزی لینے جاتا ہوں تو سبزیاں تو کافی مہنگی ہوتی ہیں ساتھ ہی تازی بھی نہیں ہوتی اور کافی دن کے رکھی ہوتی ہوتی ہیں اور سڑی بھی سڑی ہوئی سبزی بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھار اور آن لائن سبزیوں کی بات کروں میں تو آن لائن آن لائن خریدنے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار سبزی تو آپ کی سستی مل جاتی ہے لیکن کوئی کوئی سبزی خراب نکل جاتی ہے اس میں اور کبھی کبھی آپ کی سبزی اچھی بھی مل جاتی ہے سستی بھی مل جاتی ہے اچھائی تو یہ ہے کہ سستی ملتی ہے تو میں تو سبزی سستی بھی مل جاتی ہے اچھی بھی مل جاتی ہے لیکن برائی یہ ہے کہ کبھی کبھار ہی ملتی ہے آپ کو اچھی سبزی سستے میں ورنہ ساری مہنگی ہی ملتی ہیں اور دوسری اچھائی یہ ہے کہ آپ کی جو سبزی ہے وہ آپ کے گھر بیٹھے آ جاتی ہے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا اس کے لیے اور تازی بھی مل جاتی ہے اور برائی یہ ہے کہ سبزی جو ہے نا آپ اس میں چیک نہیں کر سکتے کہ سبزی کیسی ہے آپ کی صرف آپ کو فوٹو میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ سبزی آپ کی یہ ہے اور اچھائی یہ ہے کہ آپ کی جو سبزی ہے نا دس سے پندرہ منٹ میں آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے اور برائی یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کی جو پیمینٹ ہے وہ پھنس جاتی ہے آن لائن کرنے میں تو اس میں آپ کی آن لائن پیمینٹ پہلے کرنی پڑتی ہے کیش آن ڈلیوری کا آپشن کافی کم ملتا ہے آپ کو اور اچھائی یہ ہے کہ سبزی آپ کے گھر پہ آنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں ریٹن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سبزی اچھی نہیں لگتی ہے اگر آپ کو لگا سبزی خراب ہے تو آپ اسے ریٹن بھی کر سکتے ہیں لیکن برائی یہ ہے کہ ایک بار جب آپ نے آڈر کر دی اور کسی غلطی سے اگر آپ کا ایڈریس غلط ہے تو کسی کسی اپلیکیشن میں آپ کو کینسل کرنے کا آپشن بھی نہیں ملتا